आं हॅलो केरकर हियर कोण उलयता आं हलो कोण उलयता

आं आं आंबे घेताना आं हय हय हय जाणां जाणां आतां उगडास येलो कसो आहा बरो आहा न्हू आं कितें आसलें रे आं सांग सांग कसली खंयची

आंआं आं हय हय आं हय अय अय फोरेनरांचो बाजार कसो भरता पूण कितें आसा जाणां हांगा आतां गोंयांत भायलो लोक येवन तांचोच बाजार जाला पूण आसूं रे भायलो लोक येतात विकूंक म्हणून ताका फ्ली मार्केट म्हणटात हय हय तुमी भायले न्हू गोंयांत रावपी भायले जे आहा न्हू तेंच्यांनी बी दुकानां घातल्यांत हय हय आनी खंयच्याय दिसा नासता तो बुधवाराचो आसता सबंद दीस आसता सबंद दीस हय सकाळ पासून सांजे मेरेन आनी तुका तो पळोवून मागीर जाय जाल्यार थंयच्यान वागातोर लागीं आहा अंजुना बीच लागीं आहा आं तुका आतां हांवें व्हरपाचो काय तुजे गाड्येन येतलो तूं ना तशें न्हू तुका म्हाजी गाडी म्हणजे ट्युरिस्टाची गाडी म्हाजी घेवन हाडूं जाल्यार घेवून येतां मागीर आमी या हय हय पयश्यांक भिवूं नाका तूं हांगासर जरीय मिटर नासलो तरीय हांव तुका नागवचो ना भियेंव नाकाय हांव सारको रिलायेबल घेतलो हय हय रिलायेबल घेतलो कोणाकय विचार मरे आं ओके ओके तूं बस स्टॅंडार तूं रावतलो न्हू काय आमी थंय येतले पिकअप करतां तुका मागीर थंयसून मरे वयपाचें कशें खोर्लेच्यान बी वयपाचें आसता मागीर अंजुना पावलो कांय ना टिट्या वयल्यान मागीर तें फ्ली मार्केट बुधवारचोच मात येवचो पडटलो मागीर ते फ्ली मार्केट हय अय अय ओके ओके जाता तर मागीर तें फुडल्यार कितें कितें दाखोवपाचें खंय व्हरपाचें फ्ली मार्केट दाखोवपाचें तें सगळें म्हाजेर पावलें हय हय लागीं लागीं आहा तितलें सगळें दाखयतां आं बरें ओके ओके ओके बरें मॉस्ट वॅलकम बाय